سنٹرل دہلی کی آب و ہوا صاف نہیں ہے یہاں بہت پردوشن ہے جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ بہت بیمار پڑتے ہیں یہاں زیادہ تر علاقوں میں گندگی بھی بہت رہتی ہے جگہ جگہ کوڑے کا ڈھیر یا پانی جمع رہتا ہے صفائی ستھرائی نہیں ہوتی ہے یہاں آوارہ جانور بہت زیادہ ہے یہاں چھوٹی چھوٹی گلیاں بھی بہت زیادہ ہیں جِس کی وجہ سے یہاں کے آب و ہوا میں پردوشن بہت ہے گنجلک آبادی کی وجہ سے یہاں کے رہائشی لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں کی گرمی بہت سخت ہے میرا تَجرَبہ یہ رہا ہے کہ سنٹرل دہلی بہت ہی زیادہ پردوشت اور گرم علاقہ ہے